हमरा कोनो काजके मैनेजमेन्ट करबामे विशेष रुचि अछि आ ई मैनेजमेन्ट समयके अनुसार जे अपन समयके अनुसार समय समयके अनुसार ई आओर गम्भीरताक सङ्ग मैनेजमेन्ट कऽ रहल छी